हांव एक स्तंभ लेखक हांव नवप्रभा ह्या मराठी वर्तमानपत्रांत पत्रां बरयतां तातूंत समाजाचे प्रस्न मांडटा त्याच प्रमाण हांव भांगरभूय ह्या कोंकणी वर्तमान पत्रान लेखन करतां गोवन वार्ता ह्याय वर्तमान पत्रांत बरयता पयलीं हांव हातांत बरयतां मागीर तो टायप मारता परत वाचून तातूंन चुका सुदारता ताच्या मुखार संपादक तातूंत संपादकी संस्कार करता म्हाका म्हज्या वाचकांची मान्यताय चड गरजेचे अशें दिसता म्हजें लिखाण वाचून ते म्हाका फोन करतात हांव कोणाचो सल्लो घेना म्हजें वाचन म्हाका मार्गदर्शन करता एकाक लेखकान खूब वाचूंक जाय चिंतन मनन करपाक जाय मागीर तुमकां तुमचें लिखाण बरें येता ताका खोलाय येता हें म्हाका खबर आसा